ہاں جی ہلو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بتایے اچھا رنوویٹ کروانا ہے جی جی جی بتایے کہاں ہے آپ کا آفس اچھا اچھا تو کیا آپ کا وہ اسپیس بتایے کتنا اسپیس ہے اچھا پچاس بائی چودہ کا تو دیکھ لیجیے کہ بھئی آپ کو کس طرح کا بنانا ہے اس حساب سے بتایے کیوں کہ دو تین بنڈل تو تار میں لگ جائیں گے آپ کے چالیس پچاس ہولڈر لے آیے اور کچھ جس کو کہنا چاہیے کہ جو بورڈ ہوتے ہیں وہ لے آیے اور یہی سب لگے گا اور کچھ کلپس چاہیے اور جی جی جی جی جی کچھ ٹیوب لائٹس بھی لگیں گے آپ کے اس کے اوپر جو جالیاں ہیں وہ بھی لگیں گی کچھ دوکان جو ہے آپ گلاٹی الیکٹرانک سے سارا سامان لے سکتے ہیں وہ آپ کو نوئیڈا سکٹر اٹھارہ میں پڑ جائے گی دوکان آپ وہاں سے سامان لے سکتے ہیں سارا خرچہ ہے اپروکسمیٹلی آ جائے گا آپ کا تیس پینتیس ہزار کے آس پاس ٹوٹل لگے گا ہے نا جی جی

تو میں آپ کو دو دن میں بتا دوں گا آپ اپنا سامان تیار رکھیے ہے نا جی جی جی ہاں ہاں ہو جائے گا

ٹھیک ہے ہوں اوکے